माखासे गाहाइ खौरांबिलाइ बिलाइ हिसाबै अग्रदुड नियमिया बार्टा प्रतिदिन टाइम बड'सा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन टेलिभिजन डि आसाम ट्रिबुन दा सेन्टिनेल बेफोरबायदि बायदि बायदि दङ आरो टिभि निउस चेनेल होननानै बुङोब्ला जि निउस आजतक टाइम्स नाव आरो जोंनि रिज'नेल टिभि चेनेल हिसाबै निउस लाइभ दि वाइ थ्रि स्किसटिफाइभ

इन्टारनेसनेल निउस चेनेल हिसाबै रासिया थुडे फ्रान्स थुइनथिफर अलजाजिरा सिजारनेन दा बेफोर निउस चेनेलफोरनि मादाव आङो गोबां चेनेलखौनो मोजां मोनो रिजिनेल खौरांफोरखौ मोननो थाखाय आङो निउस लाइभ दि वाइ थ्रि सिक्सथिपाइप बेफोरखौ आङो फल' खालामो आरो नेसेनेल रादाबफोरखौ मोननो थाखाय आङो जि निउस आजतक टाइमस नाव रिफाब्लिक भारत बेफोरखौ आङो फल' खालामो आरो इन्टारनेसनेल निउसफोरखौ मोननो थाखाय आङो सिएनएन रासिया टुडे फ्रान्स थुइनथिफर अलजा जिरा बिबिचि बेफोरखौ आङो फल' खालामो मानो होनोब्ला बेफोरनिफ्राय गोबां गुबुन गुबुन हादराव मा सोलिगासिनो मा जाथाइ जागासिनो बोजों बोजों माबायदि मा इन्टारनेसनेल सोमोन्दोफ्रा बोरै सोलिगासिनो बेफोरखौ आङो मिन्थिनो मोनो ओंखायनो आङो बेफोर चेनेलफोरखौ आङो फल' खालामो